म्हजें काम म्हळ्यार हांव एक शिक्षक पूण शिक्षकी पेशा वांगडाय म्हाका खूब छंद आसात म्हाका वाचपाची खूब आवड आसा पेंन्टिंग करपाची आवड आसा तें भायर हांव एक मुर्तीकार हांव दर वर्साक गणपतीचे तीस ते चाळीस सुमार मुर्ती तयार करतां चिकल माती पासून म्हाका हांवें खूब तरेचे पुस्तकां वाचलात हांव मराठीन वाचतां कोंकणीन वाचतां हिन्दीनूय वाचता आनी तातूंतल्या तातूंत म्हाका कविता हो विशय खूब आवडटा हांवेन खूब जाणांची कविता वाचता शंकर रामाणी कविता म्हणया किव्या किंवां आमचो देवीदास कदम सर आसा तेची कविता म्हणया मनोहर राय सरदेसाय हांची कविता माधवी ताई अशें खूब लोकांचे कविता वाचलां बा भ बोरकाराची आनीक तेच वांगडा कितलेंशें कादंबरी वाचलात म्हाका आवड वाचन आवडटा हें एक उतरान सांगपाचें म्हळ्यार म्हाका कसलोय तरी खबरां पत्रांचो एक तुकडो सुद्दां मेळ्ळो जाल्यार हांव तो वाचपाक सुरवात करतां तसोच म्हाका पेन्टिंगेचो शाॅक आसा हांव ल्हानपणासान बरी चित्रां काडटां आनीक म्हज्या गांवान गांवान म्हाका लोक एक बरो चित्रकार म्हणच वळखतात हांव खूब तरेची चित्रकारी करतां म्हाका वाॅटर कलरान चित्र काडपाक आवडटा वॉयल पेन्टान चित्र काडपाक आवडटात हांव पेश्टल कलरान कलर पेन्सिलेन अशे खुबशीं चित्रां काडटा तातूंतल्या तातूंत हांवें कॅनवासाचेर खूब जाणांची पाॅट्रेट काडलात माननीय प्रदानमंत्री मोदीजीचो हांयेन पाॅट्रेट काडला शिवाजी महाराज्यांचो पाॅट्रेट काडलो आसा असो म्हजो हो आवडटो छंद जेन्ना म्हाका वेळ मेळटा तेन्ना जेन्ना म्हाका मनांत दिसता आज एक चित्र काडया तेन्ना हांव चित्र काडपाक बसता मुर्तीकारीचो छंद हो तितलोच काळ आसता जेन्ना गणेश चथुर्ती आसता त्या वेळाचेरच तीं घेवन बसता पूण केन्ना सपाॅज कोणी म्हूळें एक सरस्वतीची मुर्ती जाय किंवां कृष्णाची मुर्ती जाय अश्या वेळार त्यो ती मुर्ती बी हांव करतां ह्या छंदा वांगडा म्हाका आनी एक छंद आसा तो म्हळ्यार बरोवपाचो हांव कविता बरयतां नाटकुलीं बरयतां आनीक म्हाका सगल्यान चड आवडटा ती पथनाट्यां बरोवप बरोवन तीं भुरग्यांक घेवन बसोवप आनी खंयूय सादर करप हो म्हजो खूब आवडीचो छंद आनीक हें सगलें करतना म्हाका वेळ मेळना वेळ पावना पूण तरी आसतानीय वेळांत वेळ काडून हांव म्हजो छंद ये जे छंद आसा चित्रकारी आसा मुर्तीकारी आसा वाचपाचें आसा आनीक अभिनयाची किंवां लिखाणाची हें वेळात वेळ काडून हांव सगले म्हजे छंद पुराय करता